आमच्या गांवांत एक सवाणार म्हणून आसा थंय वाठारांत आमच्या थंय आमकां एक बसपाक एक मजा दिसता आनी थंय आमी वचून बसतात तिनसांजेच्या साडे पांचांच्या वरांचेर आमी थंय वाऱ्यार वचून बसता आनी दुसरी गजाल आमकां अष्टविनायक वयता आमी सगळे लोक बस घेवन बशीन सगळे पयशे काडून आमी त्या बशीन अष्टविनायक वयता आनी अष्टविनाय कडेन भोंवून येता आमी